عمر رسیدہ افراد زیادہ تر تو لوڈو کھیلتے ہیں کوئی تاش وغیرہ اور بھی کو جیسے کہ کوئی لوڈو کھیلتے ہیں اسی طریقے سے کسی کو کہتے ہیں بھائی مجھے لوڈو پسند ہے اور لوڈو زیادہ تر کھیلا جاتا ہے اور تاش بھی کچھ افراد کھیلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تاش جو ہے وہ کم ہی کھیلتے ہیں لوڈو کو زیادہ کھیلتے ہیں اپنا گھر میں بیٹھے رہتے ہیں لوڈو کھیلتے رہتے ہیں ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور کوئی دوسرے ساتھی آ گیا تو اس کو بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں ہاں بھائی کون سا کھیل کھیلے گا تو زیادہ تر لوڈو ہی پسند کرتا ہے اور لوڈو کھیلنا چاہیے تاش بھی کھیلتے ہیں پر یہ ہے کہ تاش میں آپ زیادہ تر آدمی توجہ دیتے نہیں ہیں اور تاش جو کھیلنا ہے وہ صحیح بھی نہیں ہے تاش کوئی کھیل اچھا بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے انسان کے جو کیپیسٹی ہے وہ بگڑتی ہے سدھرتی نہیں ہے اس لیے تاش کھیلنا بھی صحیح نہیں ہے اور لوڈو جو ہے وہ اچھا گیم ہے کھیلتے بھی ہیں اور کھیلنا بھی چاہیے لوڈو ہی کھیلنا چاہیے اور لوڈو کھیلنا کے مزہ کچھ اور ہے اور لوڈو سے ہی ہم سب کو فائدہ ہوتا ہے لوڈو کھیلنے سے کہ تاش کھیلنے سے فائدہ ہے نہیں کچھ لوڈو کھیلنے سے فائدہ ہے کیونکہ لوڈو جو اپنا ٹائم پاس بھی ہو گیا اور پھر کچھ بات بھی نہیں ہوتا اگر تاش کھیلیں گے تو کوئی افراد کہیں گے بھائی کہ تاش کھیل رہے ہو تاش کھیلنا صحیح نہیں ہے غلط ہے یہ چیز اپنا کچھ اور کھیل کھیل لو ٹائم پاس کرنا ہے تو دوسری گیم کھیل لو کوئی ایسی اس لیے ہم لوگ زیادہ تر لوڈو ہی کھیلتے ہیں اور لوڈو ہی پسند کرتے ہیں